आगोल जाय दा बेनि समाव दायो जों नुनो मोनो गासै आगोल गोदो टाइमाव फाखननि फुटबल हिन्जावफोराबो बिदिनो आयजो सिख्लाफोराबो दायो दा बे टाइमाव गेलेनो हायो फुटबलबो गेलेयो क्रिकेटबो गेलेयो लुद' चेस जों गासिखौबो गेलेजोबो जाय जाय आगोलाव हिनजावफ्रा गेलेयामोन दायो बे दा बे समाव गेले जायो अनलाइन गेम जान एल द्रप गेम सानजा स गासै गेमखौ गेलेजोबो बिदिनो काबादि चेस फुटबल क्रिकेट बाथा मारबाल गेम सब गासिखौबो गेले जोबो दानिया बिदिनो आरो अनलाइन गेमसबो गेलेयो मायो बिदिनो फुटबलफोरखौ ज' ज' जाना गेलेयो आङो बिदिनो जमा जमा बिदिनो आरो बिदिनो मेला जायगायाव अलम्पिक सारि खारनाय मानाय बिदि रेसिं माने अलम्पिक हिनजावफोरनि अलम्पिक गेम बिदिनो मेरला गेम दङो आरो बिदिनो टेनिस क्रि टेनिस बेटमेन्टन डटस बल भलिबल बास्केट बल बिदिनो मेरला आरो बेज बल दोङो बिदिनो बेनि आगोलाव जे दायो गासै सिख्लाफोरखौ दायो गेलेनो हाजोबो